जी हाँ एक अच्छे डांसर और एक महान डांसर में कोई अधिक अंतर तो नहीं होता किंतु कुछ अंतर होता है जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कई नृत्य समूहों में मुख्य नृतक और अच्छे नृतक दोनों ही महत्वपूर्ण पद होते हैं लेकिन उनकी भूमिकाएँ थोड़ी भिन्न होती हैं मुख्य नृतक को अक्सर समूहों में सर्वोच्च रैकिंग वाला नृतक माना जाता है और आमतौर पर समूह के प्रदर्शन का नेतृत्व करने और बाकि नृत्यों के लिए टोन सेट करने के लिए ज़िम्मेदार होता है दूसरी ओर महान नृतक अक्सर विशिष्ट नृत्य दिनचर्या या प्रदर्शन के अनुभागों का नेतृत्व करने के लिए ज़िम्मेदार होता है और नृत्यचालों को कोरिओग्राफ करने में भी मदद कर सकता है दोनों पद नृत्य समुदाय में अत्यधिक कुशल और सम्मानित माने जाते हैं